ہیلو آپ پلمبر بول رہے ہیں میں میرے گھر میں گھر کا ایک مالک بول رہا ہوں میرے گھر میں لیکیج ہے کچن میں اور کافی پریشانی ہو رہی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے لیکیج ہے اور سر اس میں پلمبر صاحب اس میں دیکھیے بات یہ آ رہی ہے کہ وہ پانی لیک کر رہا ہے اور گھر میں پانی آ رہا ہے ہماری لوکیشن یہ ہے کہ ڈوبگہ سے رنگ روڈ گیا ہے بدھیشور کی طرف اس روڈ پہ میرا مکان ہے ہاں اچھا اچھا سر لیکن پانی لیکیج خوب کر رہا ہے آپ آ کے دیکھ سکتے کہ کس طرح لیکیج کر رہا ہے کیوں لیک کر رہا ہے اور اس کا کیا خرچہ ہوتا کیا فیس میں لگتی کسی وقت موقع نکال کے آپ آ جاتے

اچھا نہیں تو میں کیا کیا آنے جانے کا خرچہ ہے اس کے بعد اس میں کیا سامان لگے گا سامان لگے گا اس میں توڑ پھوڑ کرنی ہوگی آپ کو پھر اسی حساب سے سامان بھی سرچ کرنا ہوگا تو سامان چیزیں ارینج کرنی ہوگی تو آپ آ کے کسی وقت دیکھ لیں تاکہ ایک دفعہ جب آئیں تو آپ کے مطابق سامان خالی ملے وہاں پر اچھا اچھا اچھا ہے خرچہ جو بڑھے گا لیکن معلوم تو ہونا چاہیے کیا خرچہ پڑے گا کیا نہیں پڑے گا دو ہزار میں ہمارا کام ایک دم فکس فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اوکے میں فون کرتا ہوں آپ کو صبح